ہاں پہلے میں نے ڈلیوری والے کا فون بہت بار کوشش کری ٹرائے کرنے کے لیے کال اٹھالے اٹھالے اس کا فون نہیں ملا اس نے فون نہیں اٹھایا پھر میں نے ریسٹورینٹ میں فون کرا اور وہاں میں نے اپنی شکایت درج کری کہ میں نے کھانا منگایا تھا آپ سے اور اتنا لیٹ کر دیا آپ نے اور ابھی تلک میرا پارسل ابھی تلک پہنچا بھی نہیں میرے گھر پر تو آپ بتائیے اس کا سولیوشن ہوگا تو پھر ان بھائی نے میرے کو کہ میرے سے کچھ انفارمیشن مانگی جو جو بھی ہوتی ہے نام وام ایڈریس ویڈریس کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے بک کرا تھا میں نے وہ سب بھی بتایا تو پھر انہوں نے اس بندے سے کانٹیکٹ کرا بوائے سے ڈلیوری بوائے سے اور پھر اس سے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے میرے تک پھر کہانی پہنچائی کہ کہ کیوں اتنا لیٹ ہو گیا تھا وہ لیٹ اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا بندہ جب انہوں نے میرے کو فون کر کے بتایا ریسٹورینٹ کے بندے نے کہ بھائی وہ ذرا اس میں پھنسا ہوا تھا ٹریفک میں اسی وجہ سے وہ آپ کو پاس پہنچنے کے لیے لیٹ ہو گیا آپ تھوڑا ویٹ اور کریے وہ آپ کا پارسل آپ کے پاس جلد ہی لے آئے گا یہی وجہ تھی